हाँ मेरे को घूमना कहीं नहीं है यही बस ख़ाली ग़ाज़ीपुर नंदगंज यही घूमना है यह सबसे ज़रूरी अयोध्या है काशी है हाँ काशी भी काशी भी जाना चाहती हूँ अयोध्या भी जाना चाहती हूँ मथुरा भी जाना चाहती हूँ वह वहाँ अयोध्या में राम को देखना चाहती हूँ और मथुरा में कृष्ण को देखना चाहती हूँ उनका दर्शन करना चाहती हूँ और सब कुछ देखना चाहती हूँ हनुमानगढ़ी राम हाँ वह सब कुछ देखना चाहती हूँ

तो हमको भी सब कुछ देखना है घूमना है यह सब कुछ करना है को घूमना है मस्जिद देखना चाहती हूँ पूजा पाठ देखना चाहती देखना भी चाहती हूँ